जय झूलेलाल अलॻि अलॻि मौसम जे हिसाब सां मां पौधा जॾहिं बारिश न हूंदी आहे त उन टाइम में वधीक पौधनि में पाणी विझंदी आहियां ऐं जॾहिं बारिश हूंदी आहे त उन टाइम में घटि विझंदी आहियां ऐं थी सघंदो आहे त उस खां छांव में छांव खां उस में उन रीति पौधनि खे कंदी आहियां ताकी विभिन्न अलॻि अलॻि मौसम जे हिसाब सां अलॻि अलॻि नमूने सां इहे गुल चङी तरह उगजी सघनि सुठे नमूने पैदा थियनि ऐं ख़ुशबूदारु हुजनि उन करे मूंखे थोरी महिनत करिणी पवंदी आहे अहिड़े नमूने मां पौधनि जो ख़्यालु रखंदी आहियां जय झूलेलाल